हमरा लगैत अछि की धर्मसंँ फायदा राजनीतिक कऽ नहि छै लेकिन एहिठमा किछु मन्दिरमे एहन छै जे जेबए तऽ पहिले पण्डाजी सब गेटे परसंँ कहत पहिले पैसा दिऔ पैसा दिऔ आब ककरो मन छै दएके देतए नहि छै तऽ पैसा नहि देतए बहुत आदमी तऽ पैसा लएके नहि रहए छै जे हरदम पैसे सङ्गमे रहए छै की रहिते छै पैसा गरीबो आदमी सब छै जे पूजा करए वलाके तऽ पैसा से कोनो अथी नहि छै एहन नहि होना चाही लूटपाट जेना जे करए छै राजनीतिक ओहि पर चलल ओहिसँ ओकर सबकेँ काम धन्धा चलल से सब नहि होना चाही ई सब हमरा सबकेँ नहि ठीक लागैए पूजो करए लऽ जइौ तऽ हाथ पकड़ि लेत पहिले अहाँ पैसा दिऔ पूजा करएके पूजा करएके कही पैसा होए ई सब चीज नहि होना चाही एहिसब पर रोक होना चाही पण्डाजी सबकेँ जे यऽ लेकिन धर्म करए लऽ तऽ बहुत ही हमरा बिहारमे बहुत धर्मात्मा लोक सब यऽ बहुत धर्म करैए आ बहुत गरीब आदमी एहन छै जे पूजे पर जीऐ यऽ पूजेके भरोसे जीऐ यऽआब ओकरा पैसा नहि छै तऽ कोनो मंदिरोमे ओ केना घुसतै किआकि गेटे पर ओकरासंँ पैसा मङ्गतै कहतै पैसा नहि यऽ कहतै नहि तहन जाए देब तहन तऽ गरीब आदमी नहि पूजाके लिए भगवानके कोनो भगवान लग नहि पहुँच गेलए नहि पहुँच गेलए ओकरा मनके शान्ति नहि भेटलै अहाँ सबकेँ तऽ ई सब बात तऽ खराब भेलए तहन तऽ राजनीतिक वला गप भए गेलै जकरा छै पैसा ओ देतए जेकरा नहि छै पैसा से कतऽसँ देतए आ ओ पैसा देतए तहने पूजा करतए से हेतए